सिगांनि समाव आं माइ आबाद बानायनायाव जोबोद खहा जादोंमोन नाथाय बे माइ आबाद खहा जानायनि उनावहाय आंनि गोसोआव मोनसे सोंथि फैदोंमोनदि आङो बे माइ आबादनि जायगायाव आङो मोनसे गयनि बागान खालामगोन होननानै आंनि गोसोआव थि खालामनानै लादोंमोन आरो आं दा बे गय बागान खालामनायजों जाफुंसार जानो हाबाय आरो आङो आंनि बे गय बागानजों जाफुंनो हादोंमोन आरो थांनाय सिगांनि आंनि खहा जानायफोरखौ आङो बे गय बागानजों मुलाम्फा खालामफिननो हादोंमोन नाथाय आंनि गयआ गोबां आंखौ हेफाजाब होबोदोंमोन आरो आंनि गयखौ गोबां जायगानि गोबां गुबुन गुबुन जायगानि बेफारफोरा आंनि न'आव फैनानै आंनि गयखौ लांनो फैयो एबा आंखौ बे गयआ गोबां गोजौआव दिखो हरनो हादोंमोन आरो आंखौ बे गयआ गोबां हेफाजाब होबोदोंमोन आं दा बे गयजों गयजों एबा आंनि बे गय बागानजों आङो गोबां दा धोनि एबा आंनि नांगौ मुवाफोर एबा आंनि आंनि जा जा नांगौ खयासफोर बेखौ आङो गासैखौबो सुफुंनानै लानो हादों आरो आंनि न'खराव नांगौ जानाय मुवाफोरखौ आङो आंनि बे गय बागानजों सुफुंबोनो हादोंमोन आरो आंनि गासैबो खामानिफोराव आंनि गय बागानआ गोबां थांलाय फैलाय आरो हान्था मेलाफोराव नांगौ जानाय रांफोरखौ सुफुं होनो हादोंमोन आरो आं बे गय बागानजों दा गोबां दावगाबोनो हादों आरो आंखौ बियो गोबां थुलुंगा होबोदोंमोन